जी जी बताइए कहाँ थे भाई बहुत दिन से नहीं आए नमस्कार नमस्कार कैसे हो और बताओ बहुत दिन से मुलाकात नहीं भई उधर आवाजाही आपकी लगी रहत रही इसलिए हम इधर नहीं आए और कहाँ रहो

अरे तारीख आपकी ई महीना की लगी रहै छब्बीस तारीख हैं

हाँ हाँ क्या रहिए अच्छा अच्छा हाँ अच्छा खेती कब्जियाए हैं अच्छा तो ओके लिए नजरिन एतना आपको यहाँ जो है बनवाना पड़ेगा और वो क्या नाम है बात दायर करना पड़ेगा आपका ये ग्राम न्यायालय में कर देते हैं यहाँ न्यायालय तहसील हई है यहीं से कर देत तो ओहमा लगभग खर्चा आपका बईठ जई ई मान के चलो छः सात हजार रुपिया बैठ जाएगा छः सात हजार शुरू में बैठ जाएगा केस करने के लिए जबकि नजरी नक्शा और वो और आप चौहद्दी और ओके लिए क्या नाम है कानून एक बार जो है सम्मन ओम्मन जाएँगे लोग देखै जइहैं ओके नाप होगा वा आपके चउकसी के नाप होई और वो क्या नाम है कितने पेंड़ हैं काहे के हैं और ओमा रास्ता कहाँ से है वो तो ओ पूरा नजरी नक्शा बनी न तो आपका आज दायर हुई तो आपका प्रतिवादी वादी थोड़ा ओमा खर्चा बईठ जई लभसम छः सात हजार रुपिया आप जमा कर दीजिए और ओ तो हम काम ओके नहीं का नाम भैया जी ऊ लग जई क्योंकि ग्राम न्यायालय में यहाँ भी कचहरी वहाँ फिर सब का नाम है इस इहे कागज बहुत बनवाए में पैसा लागत है

नहीं देखो भैया यो पता है कि तुमका कि हुआँ गुंजाइश नाई है पैसा ओइसा कम होए के अब छुकि एमा सबसे नजरी नक्शा बनाए में बहुत बड़े इधर उधर बहुत खर्चा हैं है बड़े अभी हियाँ जनतै हो अभी अन्दर तक तो हियाँ से हुआँ तक लगाए सब जान थो हर दिन खर्चै बरत है अब इन तरह खसरा खतउनी और रोज पेसी अभी बैठ के बच्चा सान पन्ना एमा लिखै में लगिहें एह बरे दु तीन दिन मा लिखै पढ़ी करै के पड़ी तो आप समझत अरे तो हम आज तलक आपसे कुछ कहा है जो मन होए ऊ दइ दिहो चलो चलत रही आप अपन सभी कागज पत्तर लाओ फट्ट से काम शुरू ठीक है ठीक कागज पत्तर लाओ हाँ हाँ ठीक आओ कल सब कागज पत्तर लाओ ठीक ठीक